हमारी संस्कृति में रंगोली बनाना सूर्य को जल अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना पूजा के लिए मंदिर या दरगाह जाना व्रत या रोज़ा रखना इस तरह के और भी कई धार्मिक रिवाज है जो हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व रखते हैं हमारी संस्कृति में यह विश्व की प्राचीन संस्कृति है इसे वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है की इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से भी यह धार्मिक रिवाज है जिनमें सूर्य को जल अर्पित करना अर्थात इसका तात्पर्य है की सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है माथे पर कुमकुम लगाने से यह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है पूजा के लिए मंदिर या दरगाह जाने से ईश्वर में आसक्ति आती है उनके प्रति उनके प्रति विश्वास बढ़ता है ऐसे कई धार्मिक रिवाज है जो हमारे हिन्दू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह हमारे हिन्दू धर्म को भारत के विभिन्न संस्कृति परंपराओं का मिश्रण मानते हैं जिसका कोई संस्थापक नहीं है भारतीय संस्कृति जो है वह दृष्टिकोण ही उसका विश्वगुरु है और यह हमारे सृष्टि श्रेष्ट अध्यात्मक संस्कृति का विरासत है जो हम हमें केवल मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि हमें परम वैभव की लक्ष्य की प्राप्ति भी कराता है